जोङो हान्थु साबा दै गुदुं संख्रिजों हमनानै नानानै लायो आरो गावबागाव देहाखौ सागानायनि थाखाय जों मलमबो फुननानै लायो बेनो आरो जोंनि